अंजी सर नमस्कार सर जी अंजी नमस्कार जी बस ठीक ठाक बस ठीक ठाक में हां ओह् यरो थोह्ड़ा नेहा समान चाहिदा अपने कमरे च पांदे ना एह् गलीचे कॉरपरेट आं जी एह् चाहिदा में एह् चाहिदा हां दौ कमरे बास्तै आं कमरा मेरा साईज़ ऐ इक्क बारां बाय दस्स ऐ ते इक्क दस्स बाय ऐ दौ कमरे दा चाहिदा अंजी ते एह्दा भला केह् रेट बनग इक्क ते कमरे दा मतलब किन्ना पेई जाह्ग इक्क कमरे च अच्छा अच्छा मतलब एह्दा फुट्ट बाय फुट्ट रेट होंदा ऐ अच्छा मतलब दौ कमरे दी सेटिंग बिच गै नॉर्मल किन्ने दा बनी जाह्ग नॉर्मल मेरे स्हाबै कन्नै जेह्के अट्ठ अट्ठ ज्हार कन्नै ठीक न अच्छा मतलब दौ कमरे दी सेटिंग अट्ठ दूने सोलहां बीह् ज्हार कन्नै होई जाह्ग अच्छा ते ते जेल्लै तुसेंगी टैम लग्गग सनायो भी